السلام علیکم زید بھائی میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا اس بات پہ کہ آپ نے مجھے آگرا شہر میں بہت اچھی طرح سے مجھے گھمایا کیونکہ میں اس شہر میں نیا تھا مجھے کچھ بھی پتہ نہیں تھا کہ شہر میں کیا کیا ہے کون سی جگہ گھومنے کی ہے اور کہاں پر کھانا اچھا ملتا ہے کہاں پر لاج اچھی ہے آپ نے مجھے اش اس آگرا شہر میں گھومنے میں مدد کی میں اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکرگزار ہوں اس کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں